हाँ बच्चा सबके तऽ खेलै के प्रोत्साहन मिलबाके चाही हमरा खयालसँ लड़का होइ की लड़की होइ खास कऽ कऽ लड़का गामक मे तऽ बहुत चीज के कमी अछि जेकर वर्णन नहि कए सकै छी यदि ओहि तरहक बढ़ावा मिलतै तऽ हमर बालक सब या जे भी छै लड़का या लड़की बहुत ऊपर जेतै बहुत नाम कमेतै अपन गाम के अपन जिला के अपन राज्य के तऽ ओहिमे बहुत कमी अछि जेकर ओकरा प्रोत्साहन चाही आइकाल्हि तऽ हरेक चीज महँगा यऽ कोनो ऊपकरण किनै मे तऽ ऊपकरण हुए ओकरा मार्गदर्शक मिलए तऽ बरा आगू जेतै आ बरा नीक रहतै